میرا پسندیدہ پسندیدہ کھانا بریانی ہے جو چکن بریانی اور مجھے یہ کھانا بہت پسند ہے اور میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہوں